हम बलहाकाके निवासी छी आ हमर गाम हमरा एहि कारण नीक लागै अछि किआकि हमर मातृभूमि वहीं गाम छी ओहिगाममे हम निवास करैत छी तऽ ई बात तऽ छै जे सभकिछु हमर लालन पालन ओहि जगह भेलए तऽ ई गाम तऽ निक लागत कियाकि ई हमर निवास स्थान वहीं छी आओर एहि जगह हमर गाँवमे पहिले तऽ विकास नहि छल परन्तु आब लोक सभमिलकऽ कए रहल अछि